जोंनि नख'रनि जारिमिनफोरखौथ' मा बुंनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आयंमोनआ आदैमोनफोरनिफ्रायनो फैफानाय जानाय लोंनाय बेसेबा रंजानाय बाजानाय जारिमिन हारिमु बर' हारिमु मोसानाय संनाय खावनाय गाननाय जोमनाय गासैबो जोंनि बर'नि जारिमिन आरो जोंनि नख'र नख'रबो गावबा गाव मोनफा मोनफा जारिमिन थायो बे जि जारिमिनफोरखौ बुंथिना बुंफोरथिनो थाखाय गावबा गावनि नख'रनि माबाखौ धोरोमखौ सिबिलांनो थाखाय जारिमिनखौ सिबिलांनो थाखाय गावबा गावनि बाथौ बाथौखौ बाथौ सिबिनाय सिबिनाय धोरोम सिबिनाय फुजिनायफोरखौनो बेफोरखौनो फालिनायफोरखौ मोजां मोनो आरो जोङो दा जोंनि दानि जुगावथ' अनेकथा धोरोम थाबाय जों दा जोंनिया बाथौआ गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननिफ्रायनो फैखानाय आरो खृष्टान थाबाय बुद्ध धोरोम थाबाय माबा माबि आजिखालिनि दानि जुगावथ' धोरोमफोरानो मोनसेल' नङा बाथौल' नङा मोननै मोनथाम जालांजोबबाय धोरोम सिबिनो थाखाय दा दानि जुगाव निजिनि नख'रनिफोरनि नख'रनि देहाफोरनि थाखाय धोरोमफोरखौ सिबिनांगौ फुजिनांगौ जायो जाय जेरै मोजां मोन्दों बेखौनो धोरोमफोरखौ होसोलांदों जायहा जेराव बेमार सामारा बेमार खामारफोरा हामदों बिफोरखौनो सिबिदों फालिदों जोङो बाथौ गोदोनिफ्रायनो बाथौ दङ नालाय जोंनि नख'राव बाथौखौनो दा जों फुजियो आरो आं बाथौखौनो खुलुमो जोंनि नख'राव गासैबो बाथौखौनो खुलुमो सिबियो बैसागो बोथोर फैबा बाथौखौ सिबिनाय खुलुमनाय बैसागो बोथोराव गोदान बेरा होनोबा औवाफोरखौ दाननानै बे बाथौ बोराइखौ सिफायनानै सिजौ मा गोदान गायनानै बोराइफोर बुरै साब्रैसो साथामसो लेंनानै बाथौफोरखौ माबानानै सिफायनानै गोदान दाबाय ओमफ्राय आर'नाइ फालि होबाय बिबार माला होबाय बावथाय मुवा फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बावबाय थिबाय गय फाथै होबाय नख'रनि गासैबो मोजां मोजां सिबिलांथों मोजां मोजां थाथों होननानै फुजिबाय फुजिनाय बेफोरनो आरो जोंनि नख'रनि जारिमिना